भैया मैं तो कैब में बैठ गया हूँ और मुझे आप एक नए रास्ते से ले कर जा रहें हैं तो हमें यह बता सकते हैं कि आखिर कितना टाइम लगेगा क्योंकि हमने यह रास्ता तो देखा नहीं है और हम दूसरे रास्ते से आए हुए हैं तो उसका यह मुझे पता है कि वह कितना दूर है और कितना टाइम लगेगा बट आप नए रास्ते से ले जा रहें हैं तो हमें हमें अपने फाउंडेसन को काम को लेकर के जा रहें हैं मुझसे अधिकारी से बात करना है एक मीटिंग की सिलसिले में सो हम कितने टाइम में पहुँचेंगे यह मुझे आप रिकॉल कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम फाउंडेसन में डिले नहीं कर सकते मुझे लगता है कि डिले करना उचित नहीं है तो क्योंकि वह काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वह छूट जाएगा तो हम सीख नहीं पाएंगे जो हमें सीखना चाहिए तो इसके वजह से हमें प्रॉब्लम काफ़ी सारे फेसेस करने पड़ सकते हैं तो आप कितना टाइम में पहुँचेंगे और मीटिंग के मीटिंग के टाइम अनुसार हम वहाँ पर पहुँच जाएँ अपने मीटिंग को अटेंड कर लें और सारे अधिकारियों से हम बातचीत करके अपने काम को बढ़ाएँ आगे तो प्लीज़ आप कितने टाइम में मुझे पहुँचा देंगे और मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा डिले कर रहें तो डिले न करें प्लीज़ आप जल्दी मुझे पहुँचाने का कष्ट करें क्योंकि इसलिए हमने कैब बुक किया है बुक किया नहीं तो हम जेनरल जेनरल परिवहन से जा सकते थे मुझे जाना था बट अब कैब बुक करने का यह मतलब है कि हम टाइम से पहुँचे और जल्दी पहुँचे अपने मीटिंग को लेकर के हम अग्रेसिव हैं तो मुझे जल्दी से बता देंगे तो हम अपने टीम वालों को या फिर हम अपने कोर में अपने मी अधिकारियों को वह फॉरवर्ड कर देंगे बता देंगे कि मैं इतने टाइम पर आ जाऊँगा